मैंने ख़ुशी मार्ट से एक सोफ़ा ख़रीदा था वहाँ दुकान में मुझे बताया गया था कि यह सोफ़ा कम कीमत में काफ़ी अच्छा सोफ़ा आपको दे रहें हैं लेकिन उन लोग वहाँ जो बता रहे थे सोफ़े की गुणवत्ता कि यह अच्छा है इसमें अच्छे सागवान लकड़ी का प्रयोग किया गया है इसकी गद्दी काफ़ी आरामदायक भी है और इस पर अच्छा पॉलिश भी किया हुआ है जब हम ने इसे घर पर लाया तो हम ने देखा कि यार इसमें तो काफ़ी ख़राब लकड़ी का प्रयोग किया सो सागवान तो है ही नहीं इसमें और इसके गद्दी भी काफ़ी फटी हुई है और पुरानी गद्दी है इसमें और इसकी कीमत भी जो हमे वहाँ दुकान में जो कीमत बताई थी उससे ज़्यादा पैसे लिए गए हम से तो यह काफ़ी बहुत ही ख़राब गुणवत्ता का सोफ़ा हमें प्रदान किया गया है तो ज आप लोग जब भी सोफ़ा ख़रीदें तो कृपया थोड़ा अच्छा देख कर ही सोफ़ा ख़रीदें